बगीचा लगाने का तो घर में सबका शौक होता है बच्चे भी चाहते हैं कहीं कहीं से लाने के वे जो ला के अच्छा गेंदा फूल या कोई भी लगाया पानी पटाता है मम्मी पप्पा भी भी सब शौकीन है जो फुलवारी अच्छा लगता है सेल्फी उल्फी के लिए तो कहीं अगर जाते हैं तो वहाँ से तो बढ़ियाँ बढ़ियाँ पौधा खरीद के लाते हैं और नर्सरी से उसके बाद लगाते हैं लगाने के बाद उसको सिंचाई होता है सुबह शाम पानी डालना होता है हर एक आदमी को मन भाता है जो मेरे पास बगीचा रहे सेल्फी खींचे अच्छा दरवाजे पर फूल लगता है

कोई भी आदमी पानी डाल सकता है कोई भी उसको देख रेख कर सकता है बच्चे को ध्यान आया वो भी कर दिया पति को ध्यान आया वो भी पानी डाल दिया मने जिनको भी लगा कि हाँ पौधा सुन्दर लगा तो अपना लाते हैं और रोप देते हैं सब मिलके देखते भी हैं उसमें पानी भी डालते हैं निगरानी अच्छा से करते हैं कमइनी भी होता है समय समय से फूल की देखभाल भी होता है ताकि सुन्दर लगे जब वो बड़ा हो जाता है तो उसके देखने के बाद उसमें बच्चे लोग का मन आता है कि हम वहाँ सेल्फी ले व बच्चे लोग को फोटो भी खींच देते हैं वहाँ पर खड़ा करके और सुन्दर लगता है फूल को पकड़ के गेंदा गुलाब तो बहुत ही सुन्दर लगता है बड़ा बड़ा पेड़ भी पवान लगा चुके हैं जोकि अच्छा लगता है ससुर भी जाते हैं कहीं किसान मेला उला तो वहाँ से बहुत बहुत हम लोग पैड़ पौधा लाते हैं और लगाते भी हैं ताकि अच्छा लगे हर एक दूरी पर देखिए तो पौधा फूल का तो रहता ही है उसकी खुशबू भी अच्छा लगता है तोड़ के फूल को खुशबू लेने में भी सुन्दर लगता है तो मसल के उसके हाथ पर उसके बाद सु सुगंध लेने में अच्छा लगता है हम सब लेते भी हैं